माछ मारऽ जाइ छै तऽ देखियौ पहिले बँसवारि जाइ छै ओकर करची काटल जाइ छै करची काटिकऽ जेहेन मोटगर करची रहै छै ने तऽ ऊ मोटका करचीकऽ हरोठबा बाँसपर चढ़ै छै पहिले चढ़िकऽ ओकर करची काटै छै करची काटिकऽ मोठि दै छै दोकानसऽ आ दोकानसऽ लाबै छै धागा तऽ एगो बन्सी कीनै छै आ बन्सी कीनिकऽ आ ओइ धागामे ओइ अथीमे करचीमे लपटै छै तब जाएकऽ से नदी जाइ छै मोटरेसाइकिलसऽ जाइ छै ओइपर बैठकऽ दूरी रहै छै नदी धार आर तऽ पोखरि आर तऽ गेल जाकऽ तब जाकऽ बैठकऽ ओइमे से आटा सानलक नै भेल तऽ होबए कोदारिसऽ ओकरासऽ बोर खुनलक कुनोमे चाली बझल ओइमे गुथलक बन्सीमे तब जाएकऽ से पानीमे गिरेलक ओ बन्सीके पानीमे गिराएकऽ आ जब ऊ जे खाए लागल ने माछ तऽ एनाकऽ घिचलक ऊपर माथकऽ तऽ माछ आबि गेल घीचकऽ जे झोरा झण्डी रखने रहल मारैबला आकि कुनू चीज राखने रहल ने तऽ ओइमेकऽ रखने गेल फेर गेल सिपौल सिपौल बजारसऽ जाल लाबलक जाल लाबिकऽ तेसैर बनेलक तेसैर बनाएकऽ ओकरा जाल सीलक जाल सीकऽ चट्टी लाबलक चट्टियोसऽ भेल दस आदमी पाँच आदमी पोखरिमे जियौरा जियेने रहै छै तकरा गिरेलक गिराएकऽ आ दस आदमी ओकरा घिचलक घीचकऽ ऊपर करलक ओइ माछकऽ माछकऽ ऊपर कए कऽ बड़का बड़का डेकचीमे लेलक बड़का बड़का डेकचीमे दए कऽ फेर गाड़ी करने रहल गाड़ीमे लए कऽ याएल घर सब माछकऽ अहिना मारल जाइ छै माछ